इंटरनेट दी ते बडी ज्यादा प्राब्लम प्राब्लम ऐ जेह्की अस फेस करने आं अज्जकल सारे कोला बड्डी प्राब्लम ते एह् ऐ कि पैह्लें ते अस इंटरनेट दी जेह्ड़ी ऐ इसी मतलब जेह्ड़ी टैक्नालिजी अस अस इसी समझ नेईं आंदी पहली गल्ल ते ऐ ठीक ऐ पैह्लें समझने च गै बड़ा टाइम लग्गी जंदा जेह्ड़े साढ़े बड्डे लोक न उ'नेंगी ते बिल्कुल गै समझ नेईं औंदी ऐ पैह्लें ठीक ऐ कि उं'दे कन्नै बड़ा डिफीकल्ट होई जंदा कि एहदे उप्पर कि'यां कम्म करचै कि'यां नेईं करचै ठीक ऐ दूई गल्ल ऐ कि जेह्ड़ी ऐ कदें कदें ऐसा होंदा कि जेह्ड़ा इंटरनेंट ऐ एह् बड़ा ज्यादा स्लो होई जंदा इन्ना ज्यादा कदें मतलब इसी स्हेई नेईं होंदा एह् नुहाड़ा इन्ना ज्यादा किते इन्ना जादा स्लो होई जंदा जेह्ड़े साढ़े इमपाटेंट कम्म होंदे ओह् नेईं होई पांदे ऐ साढ़े उत्थें इन्नी ज्यादा प्राब्लम करियेट करदा ऐ जेह्ड़ा एह् ठीक ऐ होर जेह्ड़ा एह् इंटरनेट साढ़ा एह् फिजीकली ही नेईं साढ़ा मेन्टीकली साढ़ा एह् मैन्टली बी बड़ा ज्यादा स्ट्रैस दिंदा ऐ कदें कदें कि जियां केह् आखदे इंटरनेट स्लो होऐ ते असें कम्म करना होऐ ते ओह्दी बजह कन्नै किन्ना ज्यादा स्ट्रैस दिंदा ऐ ठीक ऐ होर दूई गल्ल ऐ कि जेह्ड़ी अज्जकल जेह्ड़ी इक इंटरनेट दे उप्पर इन्ने ज्यादा फ्राड होआ दे ऐ कि कोई केह् सनाए मतलब कि मतलब कि कुसै गी जेह्ड़ियां कुसै गी जियां साढ़े बुड्डे बगैरा होंदे घर बजुर्ग लोक होंदे उ'नेंगी केह् आखदे कोई बी इजली केह् आखदे उं'दा कोई कुछ बी कोड बगैरा लेई ओ टी पी बगैरा लेई लेओ उं'दा जेह्ड़ा अकाउंट ऐ उसी खाल्ली करी लैंदें इन्ने ज्यादा फ्राड होआ दे ऐ बच्चे कन्नै कुछ मतलब केह् आक्खै कोई जेह्ड़े निक्के निक्के बच्चे न ते ओह् बी केह् आखदे फोनै च गै लग्गे दे रौंह्दे घर सिर्फ उ'नेंगी कोई फोन देई ओड़ै ते बस उ'नेंगी नेईं कोई फोन लेई दे ते उ'नें बस रौना शौना ही होंदा बस सिर्फ जेह्ड़े कि ओह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ी मैन्टल हैल्थ उप्पर बड़ा ज्यादा फर्क पवा दा उं'दी आइज उप्पर इन्ना आइज खराब होई जंदियां उंदियां कोई स्हाब नेईं जेह्ड़ा केह् आखदे एह् जेह्ड़ी टैक्नोलाजी दी बजह कन्नै केह् आखदे जेह्ड़ी साढ़ी जेह्ड़ी जेह्ड़े लोक सारे घर ए सी बगैरा लगांदे एहदी बजह कन्नै बी पूरे दिन घर रौहना पूरा दिन कमरे च रौहना कदें बाहर निकलगे ते फिर फिर इन्ना जादा इं'दी हैल्थ खराब होई जंदी बमार होई जंदे क्योंकि सर्द गर्म होई जंदे न जिसले ते फिर उं'दी जेह्ड़ी हैल्थ ऐ ओह् खराब होई जंदी ठीक ऐ होर ओह्दे बाद च केह् आखदे जेह्ड़ियां जेह्ड़े इयै बच्चे होंदे अज्जकल इन्नी ज्यादा आनलाइन आनलाइन जेह्ड़ा फ्राड होआ दा केह् आखदे साइबर क्राइम होआ दा इन्ना ज्यादा केह् आखदे लोकें गी कोई कुछ बी जेह्ड़े पिक्स बगैरा फोटो बगैरा जां कुछ बी विडियोज बगैरा कोई केह् आखदे कोई बी इ'यां यूज करी लैंदा इंटरनेट दे उप्पर होर कोई बी कुदै बी पाई लेंदा ठीक ऐ होर में मतलब कि दिक्खेआ में इन्ना ज्यादा केस कि जियां मतलब कि कुसै दे बी जियां कोई विडियो पाई ओड़े ओह्दे उप्पर ते फिर बाद च उसी केह् आखदे इन्ना ज्यादा ओह् करदे ते बाद च उसी इन्ना जादा परेशान करदे उं'दे उं'दे कन्नै पेसे दी डिमांड करदे बगैरा बगैरा बहूत ज्यादा साइबर क्राइम होई गेदा अज्जकल केह् आखदे केह् आखदे बड़ा ज्यादा साइबर क्राइम होई गेदा कन्नै केह् आखदे जेह्ड़े टैक्नोलाजी दी बजह कन्नै जेह्ड़े बच्चे होंदे अज्जकल ऐ एह् कुछ बड़े ज्यादा केह् आखदे बहूत ज्यादा केह् आखदे फोन चलाई चलाई इं'दा पढ़ाई बी नेईं होंदी ढंगै दी केह् आखदे इन्ना ज्यादा एह् फोन फोन गै चलांदे रौंह्दे होर केह् आखदे सारे लोक बी जेह्ड़े फोन फोन च बडे रौंह्दे अज्जकल दे इन्ने ज्यादा मतलब कि बिल्कुल बी एह् केह् आखदे जेह्ड़ी एह् इन्नी ज्यादा प्राब्लम करिएट करदा एह् के आखदे जेह्ड़े जेह्ड़े बच्चे न ओह् अपने मां अपनी मां प्यो गी टाइम नेईं देई सकदे इस एहदी बजह कन्नै सिर्फ पूरे दिन फोन च गै लग्गे दे रौंह्दे जेह्ड़े उं'दे मम्मी पापा होंदे ओह् बी सिर्फ ओह् बी फोन च गै लग्गे रौंह्दे ना बच्चें गी टाइम दिंदे नां ही अप नां ही बच्चे कन्नै टाइम स्पैंड करदे ना ही अपने जेह्ड़े बच्चे ना अपने बड्डे कन्नै टाइम स्पैंड करदे ते एहदी कन्नै केह् होंदा कि बच्चे अंदरूनी ही मेंटल स्ट्रैंथ इक जेह्ड़ा ओह् होंदा ओह् केह् आखदे फेस करदे ऐ ठीक ऐ जेह्ड़ा कि एह् जेह्ड़ी टैक्नोलाजी ऐ ना इनें जेह्ड़े पैह्लें जमान्ने च जियां बंदे बैठे दे होंदे मस्त दे लोक सारे जने बैठियै घर शामी बेल्लै गल्लां शल्लां करदे हे टी वी दिखदे बगैरा बगैरा जां फिर कुछ होर करदे हे गल्लां शल्लां करदे हे पूरा दिन दियां पर लेकिन एह् जेह्ड़ी टैक्नोलाजी ऐ ना इ'नें मतलब जेह्ड़ा साढ़ा टाइम ऐ ना पूरा खाई ओड़े दा ऐ एह् इन्नी ज्यादा जेह्ड़े क्राइम होआ दे मतलब बच्चे इन्ने ज्यादा मतलब इन्ने ज्यादा सूसाइड करा दे एहदी बजह् कन्नै कि जियां कुछ होई जाए कुसै दे फोटो बगैरा लीक होई गे जां फिर कुछ विडियो होई गेइयां जां कुछ बाइस नोट होई गे कुछ काल्स बगैरा रिकर्डिंग बगैरा होई गेई एहदी बजह कन्नै मतलब बहुत ज्यादा इक मतलब बहुत ज्यादा के आखदे हार्मफुल बी ऐ टैक्नोलाजी होर जियां मतलब कि अगर अस इसी अगर असें इसी मतलब होंदा नेईं कि असें एह् साल्व करना जेह्ड़ी टैक्नोलाजी दी जेह्ड़ी प्राब्लम ऐ ते असें केह् करना पौना असें कुछ कुछ शार्टस विडियो बनानी पौनी जियां कुछ शार्ट्रस जेह्ड़े ऐडीटोरियल ओह् दस्सने पौने लोकें गी जिंदी बजह कन्नै थोह्ड़ा जेह्ड़ा साइबर क्राइम बगैरा एहदी बजह कन्नै एह्दे कोला जेह्ड़े बच्चे न लोक होर केह् आखदे इं'दी हैल्प होई सकै कि एह् होर कन्नै जेह्ड़ा टैक्नोलाजी दा जेह्ड़ा स्हेई यूज करी सकै होर जियां एह् मतलब जियां बाकी चीजां बिच्च नार्मली जियां साइबर फिशिंग होंदी जियां साइबर एह् जेह्ड़े क्राइम होंदें इं'दा सारे कोला बची सकै होर कन्नै जेह्ड़े साढ़े जेह्ड़ी टैक्नोलाजी दा स्हेई यूज करी सकै ठीक ऐ होर केह् आखदे जेह्ड़ी टैक्नोलाजी ऐ एह् ऐसी नेईं के सिर्फ डिफीक्लटिस करियेट करदी ऐ टेक्नोलाजी बहुत हैल्पफुल बी ऐ ठीक ऐ सारे बास्तै एह् मतलब जेह्ड़े साढ़े इन्ने जेह्ड़े जेह्ड़े जेह्ड़े साढ़े इन्ने डिफीकल्ट डिफीकल्ट कम्म ऐ जेह्ड़े असें ओह् अस टैक्नोलाजी दे उप्पर इजली करी सकने आं ठीक ऐ होर कन्नै पर लेकिन कुछ लोग होंदे उ'नें एह् बहुत ज्यादा बुरे तरीके कन्नै यूज करदे सिर्फ लोकें गी परेशान करने बास्तै यूज करदे ऐ टैक्नोलाजी जेह्ड़ी होंदी ऐ टैक्नोलाजी साढ़े बास्तै बहुत ज्यादा मतलब हैल्पफुल ऐ एह्